वैसे तो लोगों का स्थान विशेष के साथ में एक संस्कृति का उत्पन्न होना ही सांस्कृतिक अनुभव की श्रेणी में आ जाता है

चूंकि भारत देश बहुत सारे धर्मों को अपने अंदर समाए किया हुआ है और बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं तो हर धर्म के साथ में एक संस्कृति डेवलप हो गई है और अलग अलग संस्कृतियों के बहुत सारे संगठित होने के कारण हम एक अच्छा लोक संस्कृति जनजातीय संस्कृति किसी धर्म विशेष की संस्कृति या नृत्य कला से सम्बंधित संस्कृति का अनुभव करते हैं धर्मों से संस्कृति का उत्पन्न होना कोई नई बात नहीं है लेकिन धर्मों से जो संस्कृति उत्पन्न हुई है वो बहुत ही पौराणिक है बहोत ही प्राचीन है इस कारण से इन संस्कृतियों का अपना एक अलग महत्व है लोक संस्कृति जनजाति संस्कृति इनके कुछ कार्यक्रम आज भी हमें देखने को मिलते हैं जिन को देख कर हम आज भी उन संस्कृतियों को महसूस कर सकते हैं हालांकि नए समय के अनुसार आधुनिकता में भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में संस्कृतियाँ पीछे छूटती जाती हैं लेकिन फिर भी टेलीकम्युनिकेशन और नए संचार के माध्यम के द्वारा हम काफ़ी हद तक उन से जुड़े हुए हैं तो लोग धर्म के अनुसार में और स्थान विशेष के अनुसार में वहाँ की भाषा वहाँ के भोजन वहाँ की हस्त हस्तशिल्पकारिता और बहुत सारी ऐसी अनेक चीज़ें हैं जो संस्कृति से जुड़ाव महसूस कराती हैं